آداب جی سر آپ ٹریویل آفس سے بول رہے ہیں جی بولنا یہ ہے کہ مجھے چار اگست کو سہارنپور سے کانپور جانا ہے کیا آپ کے پاس ٹکٹ اویلیبل ہے اصل بات یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں دس لوگ ہیں ٹھیک ہے تو آپ مشورہ دیتے سکتے ہیں کہ کس چیز سے بہتر رہے گا

اچھا کار میں تو سارے لوگ ایک ساتھ تو ہوں گے نہیں ورنہ دو کار لینی ہوگی تو بس میرے خیال سے مناسب رہے گا تو بس کیک کا کرایہ کتنا لگے گا جی سہارنپور سے کانپور کتنا بیس ہزار مطلب کہ ایک آدمی پہ دو ہزار روپئے پڑ جائیں گے سر اس میں تو کچھ زیادہ مہنگا لگ رہا ہے کار کا بتا دیں گے اچھا کار میں زیادہ لگ جائے گا نہیں سر ٹرین میں پریشانی ہوتی ہے ٹرین سے نہیں جانا چاہوں گا بس سے ہی جاؤں گا بس تو سہارنپور ہی بھیجنا ہوگا سہارنپور ریلوے اسٹیشن کے پاس ہی یہ میں نے بتایا تھا چار اگست دو ہزار چوبیس جیت جی بس تھوڑی اچھی ہو تاکہ پریشانی نہ ہونے پائے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو